दालि जहल संबा जों पियास थाव सेरनानै पियास होयो होयो दालि सङो ओमफ्राय सबाइजों साम'जों संबा बिराथ खस्थ' माने साम'खौ सोमना दोन्नांगो सायनांगौ दान्नांगौ जों ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा संबाबो हानांगौ सायनांगौ जों बिदिनो जों हानानै संनांगौ सुनांगौ अनला संबाबो अन गुन्दै देनांगौ माने ओमफ्राय बिदिनो संना संनानै जों माने संख्रि होनांगौ संख्रि होनानै मस्ला होनांगौ बिदिनो

आलु फाजा एवनोबो थाव सेरग्रोनांगौ पियास सेरग्रोनांगौ ओमफ्राय हालदै सब होजोबनांगौ माने एवनांगौ अनला अनलायाबोथ' अन गुन्दै देनांगौ